आंना आं आं उन्दैनिफ्रायनो देरनानै जेलानाखि आं बिदिनो बार' बोसोर थेर' बोसोर जाबा बिदिनो नखरनि खामानिया एसे एनै मावग्रा जाबाय सोलोंबाय बिमायाबो फोरोंखाबाय नालाय जोंना आइआबो फोरोंखाबाय फार्स टाइम बिदिनो जे द'खाननि माल बानायो नालाय द'खान होयो जोंहा बिदिनो आइआसो फोरोंबाय बिदि संनांगौ बिदि खालामबा बिदि जानांगौ बेबायदि खालाम होन्नानै जोंना आइया फोरोंखाबा आमफ्राइ आंहा आं फार्स्ट टाइमाव माबा बानायखाबाय नालाय बिदिनो जोंनि दखाननि माबा रुटि एह बिदिनो सावो माबा बानायो फ'खरि बानायो बिनिफ्राय सोलोंखाबाय आं आमफ्राइ उनाव एंखाम ओंखाम ओंख्रि संनाय सोलोंखाबाय जोंना आइयानो फोरोंखाबाय नालाय ओन्दैनिफ्राइ ओन्दैनिफ्राइ आं खामानि माव मावो आमफ्राइ ओंखाम ओंख्रि संनो हाबाय खो फोरोंखाबायबा जोंनि आइया उन्दैनिफ्राइ आमफ्राइ फार्स्ट टाइमावनो इदिनो नखरनि खामानिया सिला सिबनाय स' स' थोरसि लथा सुनाय नखरनि खामानि सोलोंखाबाय आमफ्राइ आइया बिदिनो लासै लासै बिदि सं बिदि खालाम होनानै फोरोंखाबाय नालाय आमफ्राइ सोलोंखाबाय आं ओंखाम ओंख्रि लासै लासै संग्रा जाबाय आरोखि रोंखाबाय जोंना आइयानो गासिबो फोरोंनानै गालांखाबाय संनाय खावनाय उन्दैनिफ्राइनो सोलानाय गैया आं बिदिनो दस' बस'र बार' पन्द्र बोसोर जाबाय होनबाना गासिबो रोंजोबबाय आं संनाय खावनाय बिदिनो नखरनि खामानि दलद थायामोन आं जोंहा आं सासेल' नालाय फोरोंखाबाय आइयानो बिदि संदों बिदि खालामदों बे बेबायदि संनांगौ होनानै जोंना आइयानो फोरोंखाबाय आरो आमफ्राइ आं बिदिनो दिनै बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे सोलोंखाबाय मा बायदि खालामनांगौ मा बायदि खालाम नाङा आमफ्राइ आइयानो फोरोंखाबाय नालाय जोंनाथ' नखराव राबो गैलामोन ना सिगां आयानो फोरोंखाबाय आरो बिदि संनांगौ बिदि खालामनांगौ नखरनि खामानिया होन्नानै जोंना आइयानो फोरोंनानै गालांखाबाय आरो आमफ्राइ आंबो फोरोंखाबाय उन्दैनिफ्राइ सोलोंखाबायबो ओंखाम ओंख्रि नखरनि खामानि हिन्जाव मानसिया नालाय बिदिनो सो सोलोंनांगौ जाहैबाय संनाय खावनाय नखरनि खामानि दा आं गासिबो रोंजोबबाय आरो उनाव बे फोरोंखाबाय नालाय संनाय खावनाय माबा मोनसे बानायनाय फोरोंखाबाय आरो जोंना आइयानो दाथ' आर' नखरनि खामानियाबो गासिबो रोंजोबाय नालाय उनाव संनायाबो जाबाय रोंबाय उनाव बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे आइयानो फोरोंखाबाय नखरनि खामानियाबो सिला सिबनाय माबा माबि मावनाय संनाय खावनाय बिदिनो सोलोंखाबाय आरो आं